हेलौ आं आं सोमखोर रेपरटार बडलेन्ड बुब्लिनिफ्राय बुंदों नोंथां ओम नोंथांमोननि चिरांआव माबोरै कन्दिशनफ्रा माबोरै जानानै दङ ओ बिफोरबायदि जेबो दावराव दावसिफोरथ' गैया ओम बिफोरबायदि फरायनायफ्रालाय सुबिदाफ्रा माबोरै

अ मोजां ओम ओम ओम बेफोरबायदि बेफोरबायदि गामिफ्रावलाय बेफोरबायदि मानिबा माबाफोर दै खुरनाय माबा माबिफोर जादों नामा ओम ओम माने बे ओ बेफोरखौ आं ओ मा होनो निउसावहाय बडलेण्ड निउसावहाय बेफोरबायदिखौ हगारनो हागोनना ओ ओम बेफोरबायदि ओ लामा सामाफ्रावथ' जेबो उसुबिदा आरि गैया औ औ औ औ अ अ अ अ बेखौनो बेखौनो सोंहरनो माबोरै माबोरै माने बिफोरबायदि रिपरटफोर मोनथिनो लुबैयो आरो

औ नोंगौ नोंगौ नोंथां थांगोन

औ दे दे नोंथां दे औ नोंगौ दे नोंथां दे बिदिब्ला